دلی کا باقی ممالک اور ریاستوں سے رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے اس طرح تبدیل ہوتا رہا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے پہلے یعنی ہمارا جو دور چل رہا ہے اس دور سے پہلے پرانے زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے جسے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا اور جو ہمارا ہندوستان تھا اور ہندوستان کا دل کیا تھا دلی اور دلی پر بہت سارے لوگوں نے یا جو باہر کے ملکوں کے لوگ تھے باہر کے ریاستوں کے لوگ تھے یہاں پر بہت سارے حملے کیے دلی کو تاراج کیا گیا اور اسے تہس نہس کیا گیا کہا جاتا ہے کہ دلی درجنوں بار اجڑی ہے اور درجنوں بار اسے بسایا گیا ہے اور اسے راجدھانی بنایا گیا ہے محمد بن تغلق نے ایک وقت ایسا تھا کہ دلی کی جو ریاست تھی اسے جو ہے دولت آباد یعنی دیوگری منتقل کر منتقل کر دیا تھا لیکن ہوا ایسا کہ دوبارہ انہیں دلی آنا پڑا کچھ ہی سال بعد ایک آدھ سال کے اندر ہی کیونکہ دلی سب سے پیاری ہے اور ہم سب کی دل ہے